हैलो महाराज शाह जी केह् हाल ऐ एह् यरो में एह् निहा आए दा परसों चौथ विवो दा फोन रक्खेआ हा में थुआढ़े शा उत्त कन्नै पानी हा पेदा कन्नै नुहाड़ी ग्लासै बी चक्कर हा ते कन्नै स्क्रीन बी नुहाड़ी अंदरा कोम्बो शोम्बो बगैरा उड्डी दी ही तुसें आक्खेआ हा कोई गल्ल नि परसों चौथा तक्कर लेई जाएओ महां फोन करी लेना हा फोन महां पैह्ले पुच्छी लैन्ना तुसेंगी इस बेल्लै मैं थोह्ड़ा बिजी आं कम्मै उप्पर शामीं आई थुआढ़े शा लेई जाङ कोई किन्ने बजे तक्कर आमां चलो छे बजे तक्कर करना कोशिश में ते थोहड़ा ओत्त च पेईया केह् केह् जियां तुसें मतलब किश स्हाबा केह् केह् पाया डिस्प्ले उड्डी दी ही पूरी तां एह् नमां फोन बना किन्ने पैसे होई दे कोई किन्ने बनी गेदे कोई गल्ल नी भैएं बड़े ज्यादे पैसे लाए हां ओह् बी ऐ यरो फोन इक बारी लैता होवे तां बी होंदा चलो ठीक ऐ तां में इस बेल्लै थोह्ड़ा बिजी आं तां शामीं तक्कर लाना चक्कर थुआढ़े श चलो कोई गल्ल नि में लेई जाह्गा शामीं तक्कर थुआढ़े शा पर मीं थोह्ड़े पैसे घटाई ओड़ो फ्ही बी थोह्ड़ा मता दिक्खी लै करो इन्ने पैसे बड़े होई गे भैएं एह्दे शा नमां फोन खरा हा चलो यरो दिक्खने आंं ब फ्ही बी किन्ना करगे किन्ना बनाया किन्ना बिल तुसें हून मेरी किन्ने'र मकानी गल्ल फ्ही बी थोह्ड़े थोह्ड़ा डिस्काउन्ट देई ओड़ो कोई गल्ल नि यरो पार्टी थुआढ़े आस्तै पार्टी गै पार्टी ऐ चलो तां फ्ही कोई त्रैएं ज्हारें पैंती सौ बने दा त्रैएं ज्हार करन लगे गल्ल फ्ही फाइनल हां पर चेता रक्खेओ मेरी गल्ल एह् नि उसलै तुस आक्खो नेईं होने इन्ने कोई गल्ल नी तां फेस टू फेस करने आं गल्ल अजें तुसें कम्म होना करो करो तां ठीक ऐ